हाँ मैं मेरे परिवार और दोस्तों के बारे में बता सकता हूँ मेरे परिवार में हम दस सदस्य हैं और हम दस सदस्यों में हम तीन भाई हैं और तीनों की शादी हो चुकी है और माता पिता भी हैं तो हम छः चार दस हो गए और भी हैं हम बड़े भाइयों के भी बच्चे हैं पाँच यानी की हम पन्द्रह सदस्य हैं और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर एक तो क्लोज दोस्त है जो पड़ोस में ही रहता है मेरे बहुत ही अच्छा दोस्त मैं हमेशा उसकी हेल्प करता हूँ हमेशा ही हर चीज की उसके लिए सेवा करता हूँ